नुस्तेंकान्न न्ही तुमच्या कडेन कसलें नुस्तें आसा कसलें कसलें नुस्तें आसा इसवण कशें विक मेळ किलोनी विकता काय नगानी विकता आनी नग जाल्यार कशें तीन पिस आनी तें ताजी आनी कुल्ल्यो कुल्ल्यो कश्यो बारीक आसा मोट्यो आसा आनी हेज्या भायर आनी कसलें नुस्तें आसा तुमचें कडेन बांगडें शंबरान साठ आ ना बांगडें नाका म्हाका आनी आनी तेच्या भायर किदें आसा बरें

नाका नाका राव सांगता हांव मागीर तुमकां हय हय म्हळ्यार आतां श्रावण सोंपलों न्ही सो म्हाका इसवण मातसो म्हारग दिसता म्हाका तो हांव सांगता मागीर तुमकां बरें बरें